ह्या दिसांनी भुरगीं खेळटात तातलो मदलो नवे खेळाचे बद्दल सांगपाचें जालें दोन खेळ खूप महत्वाचे आसता अशें म्हाका दिसता तातून मदी एक जो आसा तो क्रिकेट आनी दुसरो जो आसा तो फुटबाॅल क्रिकेट आनी फुटबाॅल हो खेळ प्रत्येकटो गोंयचो प्रत्येकटो भुरगो आपल्या आयूश्यान केन्ना ना केन्ना तरी खेळ्ळाच इतलें नक्की कारण शाळा म्हणू किंवां घरा कडेन प्रत्येकटो आयज काल होच खेळ जो आसा तो खेळपाक सोदतात किंवां टिवीचेर सुद्दां खेळ जर पोवपाची जाल्यार ह्या दोनीय खेळाकच आसा भुरगीं ते चड पळयतात आयज काल हे जे खेळ जे आसात ते आय पी एल किंवां आय एस एल अशें माध्यमांतल्यान टिवीचेर दाखयतात आनी भुरगीं तें पळयतात तें पळोवन तांचे कडल्यान प्रोत्साहन घेवन स्वता खेळटात आनी आपूण खंय तरी अश्या खेळांतल्यान वयर सरपाचो प्रयत्न जो आसा ते भुरगी जे आसा ते करीत आसतात सो तशें जें आसा न्ही जें नवें नवें खेळ जे आसा जे आधुनीक खेळ जे आसा ते भुरगे आयज काल गोंया मदीं किंवां गोंयाच्या बराबर इतर भारतातल्या संपूर्ण भारत भर जे आसा ते भुरगे खेळटात